आतां आयच्या हितून आमी पळयल्यार जायती टॅक्नोलॉजी आयल्या बट तरी पूण आमच्या ह्या कॉ कॉलेजीन स्कॉलांनी चड आमी बुक्स प्रिफर करता बुक्स म्हळ्ळ्या आमी पयलें म्हुणटा बट आमी हें इम्प्रूव करपाक खूब वावुरपाक जाय तशेंच आमच्या हें एड्युकेशल सिस्टम हा न्हू तांणी लायक आमकां जायतें फिल्ड वक फिल्ड सर्वीस वो फिल्ड रिपोर्ट असलें करपाक आमकां आदार करपाक जाय तशेंच बऱ्या भाशेन आमी दुसरे कडेन वचून इंटनशीक इंटनशीप करपाक आनी नवें कितेंय भायर वचून शिकपाक आमकां सहकार दिवपा जाय आनी नॉट फकत बुकांचेरूच आमची नॉलेज वाडोवपाक आमकां आदार करूंक उपान्ना बट भायर किदें ह्या आमच्या इकनॉमीन संवसारान चलता त्याय वयल्यान त्या इशुंचेर आमकां शीक शिकपाक बरे भाशीन आदार करपा जाय